असांजे लखनऊ खेत्र में आदिवासी कलाऊं मुख्य रुप सां हस्त शिल्प ऐं कढ़ाई जे रुप में पायूं थियूं वञनि चिकनकारी जर्बुलंद ऐं कलाई जहिड़ी कलाऊं हिन खेत्र में विशेष आहिनि हिन कलाऊं जे संरक्षण लाइ कारीगरनि खे समर्थ ॾिनो थो वञे ऐं कला खे बढ़ावो ॾिनो थो वञे ऐं पारंपरिक ज्ञान खे अॻियां अचणु वारी पीढ़ियुनि ताईं पहुचायो थो वञे